भारती मीडिया में संचार के अलग अलग माध्यम हैं जैसे टेलीविजन समाचार पत्र रेडियो सिनेमा पत्रिकाएँ मैगज़ीन इंटरनेट बेबसाइट और पोर्टल मीडिया हमें समाज से जुड़ी सभी प्रकार की अच्छी बुरी खबरें देती हैं मुझे लगता है कि मीडिया बहुत अच्छा साधन है जिससे हमें देश विदेश की सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और आज कल के माहौल के हिसाब से सभी चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है जिसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी होती है हाँ मैं कई ऐसे अखबार हैं जो मैं डेली देखती हूँ और पढ़ती हूँ जैसे कि डी डी न्यूज़ आज़तक ए बी पी न्यूज़ गुड न्यूज़ टुडे इंडिया न्यूज़ और टी वी